खेल खेललासँ ग्रामीणमे फायदा होइ छै कि जे टूर्नामेन्ट आओर होइ छै ने तऽ ओहिमे बॉल लाइट अन्हार होइ गेलाके बाद बॉल आओर लाइट आओरके जरूरी पड़ै ओकरामे किछु तार होलै बॉल आओर होलै ईसब खातिर समान आबै छै तऽ पइसा ओकरो ग्रामीण दोकान आओर रहै छै तऽ ओकरो किछु कमाइ होइ जाइ छै दोसर नम्बर टेन्ट आओरवला छै ओकरो आओर कऽ लोकबेद अएतौ नमहर नमहर दसगो पनरहगो कुरसी बीसगो आबै छै ओहि लऽ कऽ लोकोसभ बैठतौ बैठतौ तऽ वएहमे किछु कमाइ टेन्टोवलाके होइ गेलै आओर लोक बच्चा बुदरुकसभ खेल देखैले आबै छै भीड़ भाड़ होइ छै आओर जतना मतलब दर्शक आबै छै ओहि हिसाबसँ ओकरा टूर्नामेन्टमे पइसा आर मिलै छै वएह बात छै आओर बहुत किछु कमाइ धमाइ होइ छै ट्रॉफी त्रॉफी आबै छै ओहो सबमे लोक जहाँ खेलैले आबै छै ओकरो आरके अथी एन्ट्री फीस दै छै ओकरोसँ किछु पइसा आबै छै जादे पइसा होइ गेल तऽ गामके विकासमे तनि मनि लगल आओर ई टेन्ट आओरवला सभ भेलै तिरपाल उरपाल ईसब आबै छै लगै छै ओकरा आओरके ईसब यूज करै छै दस दिनके पाँच दिनके मैच होइ छै तऽ वएहमे बैट आओर बॉल टुटतौ तऽ बैट बॉलवला दोकान जेभी तऽ ओहिजासँ समान अएतौ सब टुटि फुटि जाइ ओकरो किछु किछु कमाइ होइए जाइ छै आओर आओर फेर लेट होइ जाइ छै तऽ भूख आर लगै छै तऽ नाश्ता पानी खातिर ओहिजा बगलमे दोकान आओर रहै छै लिट्टी समोसा जलेबी जे जकरा पसन्द होइ छै आनिके खाइ छै ओहोमे किछु ग्रामीणके कमाइ होइ जाइ छै फायदा वएहसब होइ छै आओर इएहसब ओतना छै आओर बहुत छै जे खेत आर जकर छै तऽ ओहो मतलब भाड़ापर देलक भाड़ा लेलक आओर किछु नहि छै इएह भेलै किल्ली आर टूटै छै तऽ किल्ली आर आबै छै अम्पायर रहै छै बनबै छै ग्रामीण आओरके ओहो किछु कमाइ धमाइ लै छै बैठलासँ बढ़िआँ छै किछु कमाइ लेतै इएह खातिर किरकेट टूर्नामेन्ट आओर होइ छै ओहोमे कमाइ कबड्डिओमे टूर्नामेन्ट होइ छै ओकरोमे वएहसब कमै लै छै तनि मनि कबड्डिओमे राति आओर होइ जाइ छै तऽ वएहमे टेन्ट आओरसब लागै छै बॉल तॉल तार आओर सब होल्डर भेलै ईसब लगै छै इएह लऽ कऽ अपन कबड्डिओ खेललक तऽ ओहोमे एतने समान लागल तनि मनि विशेष लागै छै खाना पीना फेर वएह जकरा जे पसन्द होइ छै आनै छै गरमीके समय रहै छै तऽ अपन ठएडा उण्डा आनिके सब पिलक लोकोके पिलैलक आओर कि इएहसब छै बस